अस बड़ियां चीजां बनान्ने होन्ने अम्बल बनान्ने दाल बनान्ने राजमा बनान्ने फिर सुक्कियां सब्जियां वि बनान्ने अस फ्ही बच्चे अज्जकल अपनी मर्जी मर्जी दी खंदे कोई जेह्ड़ी कुसे नै राजमा पसिंद कुसैगी दाल पसिंद कुसै गी सुक्की सब्जी पसिंद अस बड़ियां डिशां बी बनान्ने कुतै ओह बनाई सांबर बनाउड़ेआ कुतै इडली बनाऊड़ी कुतै डोसा बनाऊड़ेआ ते अपनी मर्जी दे गै खंदे बच्चे और निक्के निक्के अस निक्के निक्के हे अस ते मां साढ़ी असें सखांदी ही असें आखदी ही के बच्चा इय्यां करो इय्यां करो एह्की चीज बनाओ एह्की बनाओ बनांदे हे मेरे घरे आह्ले बाह्र जन्दे हे पार्के च कम्म करने द असैं रोज रुट्टी बनान्न सवेरे पैह्लै सुक्की सब्जी बनानी फुल्के बनाने बनाइयै फिर उ'नें हट्टियै पार्कें च रुट्टियां भेजनियां दपैह्रीं कि वि असैं दाल रा राजमा बनाने फ्ही टिफ्फन पैक करने फ्ही असैं उत्थैं भेजने पार्कें च भेजनी फ्ही अस राती बी असैं बनानी त्रै टैम रुट्टी बनांदे अस मेरे घरे आह्ले गी पनीर बड़ा पसिंद हा कदै तलियै बनाऊना कदे असै भुर्जी बनाऊनी कदे असैं इय्यां सुक्का बनाऊना ते बड़ी शौके कन्नै बड़े चाव् कन्नै पनीर बड़ा पसिंद बच्चें वि बड़ा पसिंद ते फ्ही अस ओह् करदे हे भिंडियां भिंडियां आह्ननियां असैं ओह् कदै इय्यां बनाऊनियां कट्टियै कदे असैं भरियै बनानियां कन्नै फ्ही क्रे कदै प्याज कट्टना भिंडियां कट्टनियां किट्ठियां करियै असैं ओ मिक्स करियै बनाई लेनियां कदे असैं ओ करना आलू कड़ी बनाई लैनी कदे असैं करेले लेओने ओ भरियै बनाई लैने शैल पैह्लैं छिल्लने ओ फ्ही असैं मसाला बनाना गंढा चीरना फ्ही उ'दा फ्ही ओह् करना भरियै भरने असैं फ्ही करेड़ी करूड़ियै पैह्लै धुप्पा रक्खने फ्ही असैं शाम्मी चुक्की लैने ओह् शाम्मी फ्ही असैं मसाला बनाना गंढा कुट्टना प्याज कुट्टियै शैल लून मर्च पाइयै शैल करियै फ्ही ओ असैं भरने फ्ही ओ अस तेले फ्राई करने फ्राई करियै असैं ते फ्ही अस बनांदे हे करेले बड़े सोआद बनदे हे कदे असैं कढ़ी बनाई लैनी आलूएं दी कदे असैं पकोड़ें दी कड़ी बनाई लैनी कदे असैं मेरी सस्सू गी कड़ी बड़ी गै पसिंद ऐ बड़ी ओह् इन्नी शैल खंदियां न कदै पकोड़े आह्ली बनाई देऊनी कदैं उ'ने किश बनाई देऊना कदै उ'ने उ'नै बड़े चाव् कन्नै खंदियां कड़ी बनाइयै फ्ही अस चौलें आह्ला साग बनांदे चौलें आह्ला साग वि मेरी सस्सू गी बड़ा पसंद ऐ असैं पालक नोआना फ्ही ओ चीरियै धोई धाइयै तड़कै पाना फ्ही तड़कै पाइयै असैं फ्ही ओह्दे विच चौल पाने फ्ही ओ थोह्ड़े थोह्ड़े चौल गली जान जिस वेल्लै ते फ्ही असैं ओह्दे च देहीं पाना देहीं पाइयै ते फ्ही असैं चौले आह्ला साग बनाना फ्ही असैं अपनी जमीनें विच ओह् ला दी होंदी अरबी लाए दी होंदी कदे अरबी बोआलियै असैं लेओनी फ्ही ओ असैं बोआलियै ते छिलके कोड़ियै फ्ही असैं ओ खट्टा इमली पाइयै ते फ्ही ओ बनानी असैं ओ इन्नी शैल बनदी खट्टी बड़ी सोआद होंदी ओ अस सब्जियां वि बथेरियां अपने घरे दि'यां वि करी लैने अस पैदा थोह्ड़ियां मतियां थोह्ड़ियां बजारा दा लेऔने बजारा दा आह्नियै ते फिर अस बनाइयै खन्ने अस कटार थोह्ड़ा मुश्कल होंदा बनाने आह्ला ओ आह्नदे ते हैन बड़ा बड्डा फल होंदा ओ उस्सी अस पैह्लें घर आह्नना घर आह्नियै फ्ही उस्सी असैं छिल्लना छिल्लियै असैं फ्ही नोह्ड़े पीस करने पीस करियै फ्ही ओ असैं फ्राई करने फ्राई करियै फ्ही असैं मसाला भुन्नना गंढा थोम टमाटर पाइयै शैल गर्म मसाले पाइयै शैल इय्यां बनाइयै ते ते फिर ओ असैं कटर बनांदे हे अस इन्ना सोआद बनदा हा ओ इन्ना सोआद बनदा हा फ्ही ओ इय्यां जि'यां कोई पनीर होंदा बनादा असैं इय्यां ओह् कटी कटर बनदा हा मद्धरा बीह् बनांदे अस पैह्लें असैं सूजी लैनी फ्ही असैं ओ ते घ्यो पाना घ्यो विच सूजी भुन्ननी सूजी भुन्नियै फ्ही अस ओह्दे बिच थोह्ड़ा पानी पाना थोह्ड़ा दुध्द पांदे हे फ्ही असैं गरियां छुआरे बदाम जे किश काजू होंदा फ्ही अस ओह् पांदे उ'दे बिच फ्ही असैं मद्धरा बनाई लेआ मद्धरा इन्ना सोआद होंदा हा बनदा फ्ही असैं दुध्द लैना कोई किल्लो हारा दुध्द लैना फ्ही सियां लैनियां सियां बनानियां असैं सियां बनानियां दुध्दे च दुध्द गड़काना फ्ही असैं सियां पानियां ओह्दे थोह्ड़ा इक चिमचा घ्योए दा पाओ ते बड़ा सोआद होइंदा फ्ही अस सियां बनांदे हे काढ़ा बनाना गरियां छुहारे बदाम सौंगी सुगी सारा किश कुट्टी कट्टियै शैल दुध्दे च ओह् घ्योए च भुन्नियै फ्ही असैं काढ़ा बनाना ओ वि बड़ा सोआद बनदा हा असें सखाने आह्ली साढ़ी मां गै ही असें माऊ साढ़ियै गै सखाया असैं ओह्दे कोला गै सिक्खेआ माऊ कोला गै नारियल दी चटनी ओह् वि बनाई दी ऐ ओ बी बनांदे अस ढोडा साग डोसा बी बनांदे अस डोसा बी घर बनाई इक बारी साढ़े घर प्रभु आया कोई आखदे कोई भाई स्याना ऐ स्याना पता नि केह् उस्सी प्रभु प्रभु गै आखदे हे सारे प्रभु आखदे उस्सी ते ओ इक दिन साढ़े घर आया इत्थै ते लगेया आक्खन आऊं सारें दे लाज करन आया सारें दे लाज करै हां ते फ्ही असैं उसनै अस इत्थै आया फ्ही उसनै डोसा बनाया फ्ही इडली बनाई डोसा बनाया डोसा बनाइयै खलाया असें ओह्दे कोला असैं डोसा बनाना सिक्खेया हा ते ओह् चलिया फ्ही मुड़ियै ओ आया नि ऐ ते हुन अस अपने घर वि बनाई लैने डोसा डोसा बी बनाई लैन्ने अस हुन बथेरा बड़ा सोआद बनदा डोसा बी कद्दू बनाने अस कच्चा कद्दू आह्नने छिलने उस्सी तड़का मेथरे पाइयै तड़कै पाने उस्सी फ्ही गलिया थोह्ड़ा थोह्ड़ा उ'दे बिच खट्टा प पाने खट्टा बी बनी जंदा कद्दू मिट्ठा बी बनिंदा क मिट्ठा पैह्ले खट्टा बनाना तड़कै पाइयै मेथरे पाइयै ते ओह्दे च इमली पानी ते खट्टा बनी जाना फ्ही तड़कै पाइयै तुस शैल उस्सी बनाओ ते शैल गलिया ते ओह्दे च दुध्द पाना थोह्ड़ा थोह्ड़ा खंड पाओ ते मिट्ठा बनी जंदा फ्ही ओ बड़ा सोआद होंदा मिट्ठा कद्दू बी बड़ा शैल बनदा बड़ा शैल होंदा फ्ही खिचड़ी बनाने अस माहें दी खिचड़ी बनदी एह्डी शैल फ्ही अस कुल्थें दी खिचड़ी वि होंदी कुल्थ पाइयै वि बनाने अस फ्ही रौंगी दी खिचड़ी वि बनदी त्रै किस्म दी खिचड़ी बनदी असैं इन्नी शैल शैल करियै पैह्ले अस माहें गी दाल चाढ़ने उ'दे च लून मर्च पाइयै ते मांह् थोह्ड़े थोह्ड़े गली जान जिस वेल्लै ते ओह्दे विच अस बी चौल पाने चौल पाइयै ते अस खिचड़ी बनिंदी फ्ही थोह्ड़ी तुस देसी घ्यो दी देसी घ्यो दी देसी घ्यो कन्नै खाओ ते बड़ी शैल होंदी देहिये कन्नै खाओ तुस इन्ना सोआद लगदा जेह्दे कन्नै मर्जी खाओ तुस इन्नी शैल लगदी बड़ा किश बनांदे अपनी एह् सब साढ़ी माऊ नै सखाया असें